धार्मिक बात जेए धार्मिक बात तऽ जे छै अन्धविश्वासके बारेमे हम एतने जानैत छी जे नीक यऽ आओर अन्धविश्वास नया युगके लिए तऽ नहि ठीक यऽ ओकरा आरके विचार अलग यऽ परम्परा अलग पढ़य वालाके लिए अन्धविश्वास नहि ठीक यऽ मगर अन्धविश्वासोमे कुछ देवी देवताओके चीज छुपलए जे ओकर पालन करयए लोग आओर करना चाही जेकि जब सामने आबय छै तबे समझय छै अन्धविश्वासजे छै कुछ न कुछ जरुर छै आओर अन्धविश्वास जेकि बढ़िआँ चीज तऽ नहि यऽ मगर फिर भी जे पुर्वजसँ चलयए ओ ठीक यऽ अन्धविश्वास चीज ओहन कोनो खराबो नहिए आओर बढिओए जेकि मानना चाही नया युगके आदमी नहि मानयए